मूँगकें खेतीमे अहाँके जोतै छै मूँगके बुनै छै तकर बाद बुनै छी ओकरा कंठौन करै छी तकर बाद दबाइ दै छै ओ आब फूल फल होइया तब फरैया तब उपजाबै छी मकइक खेत तैआर करै छी ओकरा रोपै छी ओहिमे तामै छी कंठौन करै छी तकर बाद ओकरा मकइके पानि दै छी खाद दै छी तब फसल होइया गन्नाके खेतके तैआर करै छी ओकरा गन्नाके काटिके फेर रोपै छी तऽ फेर तैआर करै छी फेर कंठौन करै छी पानि डालै छी खाद डालै छी गहूॅंमक खेतके तैआर करै छी ओकरा दुनै छी खाद दै छी पानि दै छी कंठौन दै छी दबाइ दै छी ओकरा जोगै छी तऽ फूटै यऽ तऽ काटै छी तऽ फेर मशीनमे तैआर होइया धानके खेतमे कदवा करै छी ओहिपर विरार गिरबै छी तब कदवा करै छी तब ओकरा उखाड़े छी तब ओकरा जौनसॅं रोपबाबै छी रोपै छी तब फेर ओकर खाद पानि कंठौनी सारा कुछ करै छी तकर बाद ओ फूटै यऽ पाकै यऽ काटै छी तैआर करै छी दालि मे खेसारीके केराउके एक़रा बुनै छी ओकरा उपजाबै छी ओकरा तैआर करै छी तकर बाद अहाँके मसूरके दालि खेतके जोतिकऽ बुनै छी खाद दै छी पानी दै छी तैआर करै छी तकर बाद ओकरा पाकैया फूटैया पाकैया फ़ुटैया ओकरा लाने छी काटै छी तैआर करै छी लानै छी तहन से अहाँके राहरिके दालि ओकरा खेतके राहरिके खेतके जोतै छी ओकरा बुनै छी तब ओ ओकरमे उपजाबै छी ओकरा फेर पाकैय काटै छी तैआर करै छी तब फेर होइया